हेल' रैजु मोजां माबा आं नोंनाव माबा सोंनोसो कल खालायदोंमोन मा होनोमोनलाय बे क'क्राझाराव माथो मेल्ला जब ओंखारदों होनलाय ओहो ओमफ्राय मा मानि जब ओंखारदोंथाय मिन्थियाखै आङो ए नों बेसे बेसे

ओहो आं जेबो मिन्थियाखै आं दासान्दि न'आवसो दं नालाय ओंखायनो नों एप्लाय खालामदों नामा ओमफ्राय दा जोब जोबखौ ना माखोथाय एप्लाय होनाया ए मा मा पस्टाव

औ इउटुबावबो होगासिनो थार नामालै इउटुबाव होगासिनो थार नामा बिदि पस्ट ओंखारनायखौ आंहा नायनायानो जाया दासान्दि

ए दासान्दि जेबो गैया न'आव थानानै जाम्बि जाबाय आंहा औ गाबोन समफोर थांनानै खालामहैनांसिगोन आंहाबो ए औ दे होमब्ला